पाण जॾहिं पखियुनि खे ॾिसणु झंगल में वेंदा आहियूं तॾहिं इलाही क़िस्मनि जा पखी ॾिसी करे भॻवान जी ठाहियल हिन रचना खे ॾिसी करे ख़ुशि थींदा आहियूं ऐं उन्हनि जो फोटो कढण जो तस्वीर कढण जो मन थींदो आहे इनकरे पाण उन्हनि जी फोटो तस्वीर कढण तस्वीर कढण जी कोशिश कंदा आहियूं पर उहे हिक ॿिए हंधि उॾामी वेंदा आहिनि त पाण उन्हनि जी तस्वीर कोन कढीं सघंदा आहियूं पर कंहिं महिल पाण जे हथ में धाणा जुअर ॿाजरी चांवर भुॻिड़ा मूंङ सन्हा धाणा दाल मठ कंहिं ॿ जाति जो कठोर पाण खंयो हुजे त खुले मैदान में या झंगल में किथे बि या तलाव वटि किथे ॿ जिते पखियुनि जी अचु वञु हुजे उते उहे फिटी कंदा आहियूं जीअं हू उन्हनि खे खाधो सम्झी खाधो सम्झी उते ईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे चोंच में धाणो धाणो करे चुॻींदा आहिनि उन वक़्ति पाण उन्हनि जो फोटो तस्वीरु पाण कैमरे में क़ैद कंदा आहियूं तस्वीरु कढी करे उन्हनि जी पाण चङीअ तरह फोटो तस्वीरु अचे त कैमरा में उनखे पाण संभाल करे रखंदा आहियूं घणी वक़्ति ईअं थींदो आहे त धाणा चुॻण खां पोइ पखी हिक झुंड में उॾामंदा आहिनि उहा तस्वीरु ॾाढी मज़ेदार हूंदी आहे उहा तस्वीरु कढण जी कोशिश कंदा आहियूं घणा दफ़ा कैमरे में उहा तस्वीरु क़ैद करे पाण उनजो घड़ीअ घड़ीअ लुत्फु ॾिसी करे लुत्फु वठंदा आहियूं ऐं उनसां गॾु पंहिंजी तस्वीरु खे गॾु करे हिकु नई तस्वीरु ठाहिण जी कोशिश कंदा आहियूं पखी सुबुह जो सवेल माड़ीअ ते ईंदा आहिनि तॾहिं पंहिंजे चोट ते वञीं उन्हनि जो पाण तस्वीरु कढी जी कोशिश कंदा आहियूं तस्वीर कढण जे करे पाण चोट ते पाणीअ जो थालु भरे या मिटीअ जे बर्तन में जुअर जा धाणा जुअर जा धाणा विझी ऐं पाणीअ जो मट जगु या मटीअ वांॻुर गोल थांव में पाणी विझी उते पखियुनि खे आओ आओ करे सॾु कंदा आहियूं उते उहे धाणा चुॻणु अचनि या पाणी पीअणु अचनि तंहिं महिल पाण उन्हनि जी तस्वीर फो कैमरे में कढी छॾींदा आहियूं कोशिश इहा हूंदी आहे त उन वक़्ति उन्हनि जो ध्यानु धाणा चुॻण में हुजे त तस्वीर सवली निकिरंदी आहे पर कंहिं वक़्ति उहे धाणा चुॻे उॾंदा आहिनि त उॾंदण पखियुनि जी तस्वीर कढी करे पाण वधीक जेको सो सुठी फोटोग्राफी कढ कढण जी सुठी तस्वीर कढण जी कोशिश कंदा आहियूं झंगल में पखियुनि जा सुठा तस्वीर फोटा ऐं उॾंदण पखी हिक ॿिए में ॻाल्हाईंदणु पखी हिक ॿिए में चोंच सां चोंच मिलाईंदणु पखी हिक ॿिए जे अॻियां पुठियां ऐं झुंड ठाहे हिक ई झुंड में उॾण वारी तस्वीरु पाणी पीअण जी तस्वीर धाणा चुॻण जी तस्वीर मथे उॾामिण जी वरी हेठि लहिण जी हिक ॿिए खे हिक ॿिए जे पुठियां पखन सां पख मिलाए करे जंहिं महिल उॾंदा आहिनि उहे हिकदमि शानदार हिकदमि मज़ेदार तस्वीर कढण जी कोशिश कंदा आहियूं कंहिं महिल इहे तस्वीरूं कैमरा में क़ैद थी वेंदियूं आहिनि त उन्हनि खे ॾिसी पाण उन्हनि जो लुत्फु वठी सघंदा आहियूं ऐं पंहिंजा फोटा उन्हनि सां गॾु मिलाए करे हिकु नई तस्वीर ठाहींदा आहियूं या कंहिं बि प्रसंग ते पंहिंजी तस्वीर सां उहे फोटा गॾु करे पंहिंजी तस्वीरियुनि खे बि मज़ेदार ऐं सुहिणियूं बणाईंदा आहियूं पखियुनि जी तस्वीरूं रंग बिरंगियूं हूंदियूं आहिनि रंग बिरंगी पखी अॻे ऐं पोइ जी अॻियां ऐं पुठियां जी तस्वीरुनि खे नंढनि खे वॾनि खे पखियुनि खे हेठि जमीन ते हलंदणु पखी उॾामंदणु पखी ॿिन्हिनि जो रंग बिरंगी कुदरती रचना खे ॾिसी तस्वीर खे ॾिसी ख़ुशि थींदा आहियूं इनकरे पखियुनि जी तस्वीर कढण ॾाढी मुश्किलु ॻाल्हि आहे पर कंहिं वक़्ति पाण कोशिश कंदा आहियूं त इहे तस्वीरूं पाण पंहिंजे कैमरे में कढी रखऊं ऐं झंगल में वञण खां पोइ पक्षियुनि जूं शानदार चिल चिलाहटूं उॾंदण तस्वीरूं हिक ॿिए में चीं चीं कंदणु तस्वीरूं पाण कढण जी कोशिश कंदा आहियूं वण ते वेठल पखी जंहिं महिल पाण वण जे हेठां लघंदा आहियूं ऐं मथां वेठां हूंदा आहिनि तंहिं महिल शांति करे हिकदमि उन्हनि जो तस्वीर पाण कढंदा आहियूं ईअं पाण खे पखियुनि जी तस्वीरूं कढण जी ॾाढी महिनत करणी पवंदी आहे पर कंहिं वक़्ति इहे तस्वीरूं तमामु सुहिणियूं ऐं मज़ेदार निकिरंदियूं आहिनि